आं ओके सो म्हजें नांव आसा म्हजें म्हजें नांव शेरी शेरी फेर्नाडीस म्हजें नांव आनी हांव आतां लायक म्हाका लायक कावन्सीलींग जाय आसलोली सो म्हाका खबर नासलेले लायक कळ्ळें हांव म्हज्या फ्रेडाकूय विचारून हांवे तुका सजेश्ट केलोले सो लायक ओके आनी लायक म्हजे प्रोब्लेमस खूब आसा आनी म्हाका तें न्हू जाय कून म्हजें तें वजन आसा न्हू लायफाचें इतलें लायक यु नो कोण हलका करपा अशें जाय म्हाका आनी हांव तुका सांगता बिकोज म्हजी म्हाका फेमेली मेमबराची खूब ट्रस्ट ना लायक दिसता की म्हाका म्हजे दिसता की लायक ओवर थिंकीग जाला की फेमेली मेमबरान म्हाका यु नो घात घेतला अशें दिसता की ती आसा ती कोणा सांगतली अशी दिसता म्हाका आनी आतां म्हजी फ्रेंडस बी आसा पळय ती आतां सेपरेट जाला आनी हांव एकमुडें अशें लायफाक सो म्हाका तुका ही लायक कावन्सीलींग जाय हेल्प जाय म्हाका तुका सो लायक तु म्हजें आदार करतलें म्हाका हेल्प करतली प्लीज म्हजें आयकतलें तूं म्हाका ट्वेन्टी टू लागला आतां हालींच लागला म्हाका ट्वेन्टी टू ना सद्या स्टुडंट हांव तशें लायक आतां म्हजे कमप्लीट जावूं ना आतां हय होबीज म्हणजे म्हाका लायक म्हाका टायमच मेळना लायक बेक टू बेक एकजाम्स आसा तकलीय म्हजी पिड्ड्यार जाल्या सो केन्नाय टायम मेळटा जाल्यार हांव न्हू अशें लायक कलर बीन म्हाका आवडटा हांव ते कलर्स बाय करता एण्ड देन होब अशें कितें आर्ट आसा पळय तें ड्रोयींग करता नाल्यार एनेमीचें कितेंय ट्राय करता ड्रोयींग करपा टायमपास नाजाल्यार कुकींग अशें ट्राय करता लायक मिनी चॉको लावा केक अशें टायमपास करता लायक हें करपाक बरें दिसता म्हाका टायमपासा अशें हय स्टार्ट करचें म्हणजे म्हाका लायक एक आसा रे तूं ट्रस्ट ट्रस्ट इशू जाता म्हाका खूब स्टार्ट केला म्हणल्यार सो द थिंग इज लायक जालें न्ही मेंटल इशू जाता खूब लायक जेन्ना हावें कितें सांगलेलें म्हजे फ्रेंड्साक लायक कितें कर म्हणून ती कितें जाता की यू नो तुमचे भिरतर दवरना ती दवरना तुमचे भितर तें लायक सगळ्यांक सांगून दितात एण्ड एक पाट जालें की आमी आतां केन्ना येना आसलें क्लासीस बंक करताले की हेल्त इशूज आसताले सो सो तें लागून हें जालें अशें सो तेका लागून तुका सांगता लायक की तुमकां ट्रस्ट करता म्हणून आनी ती सद्या लायक ती कोणूच आयकना अशें लायक म्हाका प्रोब्लेम जाता लायफान आ सो हांव केन्ना येवपाचें परत सेशनाक आं बरें ओके चल आं थेंक यू मागीर तुका पेमेंट करता चल ओके थेंक यू